اخبارات سے دلچسپی دنیا بھر کے خبروں کو منٹوں سیکنڈوں میں جان لینا اور عالم کی خبروں سے باخبر ہونے کے لیے ہوا کرتی ہیں ہمارے بھی اخبارات سے دلچسپی اسی لیے ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھیں خبروں کو پڑھ کر انہیں ریڈ کر کر انہیں دیکھ کر دنیا کے صورت حال سے آگاہ ہو جایا کریں اخبارات میں کئی شیکسن ہوا کرتے ہیں ہم ہر طرح کی خبروں کے پڑھنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں شعبہ ذاتی ضلع وائز اس کے علاوہ قریہ شہر گاؤں ریاستی سطح پر واقع ہونے والے واقعات حادثات کی خبروں کو بغور پڑھتے ہیں عالمِ اسلام کی خبروں میں بھی دلچسپی ہے جس سے عالمِ اسلام اور دیگر دنیا کی کہانیوں کو وہاں ہونے والے تبدیلی و تغیرپذیر ہونے والے واقعات کو پڑھتے ہیں ہمیں کچھ چیزیں جو بہت ہیں نہیں جنچتی ہیں وہ یہ بعض رپورٹر بعض لکھنے والے کا اندازِ بیاں جو ایک ہی خبر کو جس عنوان کے تحت انہوں نے لکھا ہے وہ خبر میں نہیں پیش کر پاتے معذور ہوتے ہیں یا یہ کہ وہ بےتوجہی کے شکار ہوتے ہیں ہمیں اخبار کے اس صفحہ پر نظر ڈالنا بالکل پسند نہیں یا اخبار کے اس صفحے کو ہم دیکھتے ہی نہیں جس میں طرح طرح کی فحش بھری اور عریانیت تصویریں ہوتی ہیں بسا اوقات وہ بطور اشتہار کے ہوتی ہیں لوگ کی ضروریات بھی محسوس لوگ جسے کرتے ہیں خاص طور پر حکیم کی دوائیں اور حکیمانہ باتیں ہوتی ہیں لیکن انہیں ہم ابھی بغور نہیں پڑھتے انہیں ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں اور یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی نہیں ہے